मैं अपने छत पर फूल का बहुत शौक़ीन हूँ छत को बहुत साफ सुथरा रखती हूँ और गमला मँगा कर उसमें गेंदा का फूल गुलाब का फूल कम अड़हुल का फूल सब लगाती हूँ गुलाब फूलों को पानी सुबह शाम दोनों टाइम देती हूँ क्योंकि इस समय धूप है ता दो दोनों टाइम पत्ती देखती रहती हूँ उसमें कि किटाणु नहीं न लग गया है अगर किटाणु लगेगा तो थोड़ा सा राखी उसको चालकर उसमें डाल दूँगी तो कोई भी किटाणु उससे गिर जाएंगे नही लगेंगे या कोई उससे भी कमी रहेगी तो थोड़ा सा खाद बा गोबर है तो गोबर को डाल कर पानी में घोल कर उसमें डाल दूँगी तो पेड़ के लिए कोई कटित नही होगी कोई भी किटाणु नही लगेगा गोबर का खाद बहुत फायदेमंद है फिर मैं ऊपर दो छत पर जाती हूँ नीचे उतरती हूँ चढ़ती हूँ तो उससे मेरा शरीर भी एक टहलने का टाइम काम करता है सुबह भी चढ़ती हूँ तो टहल लेती हूँ शाम को भी उतरती हूँ तो टहल लेती हूँ तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर भी फिटनेस रहता है मैं कोई बीमार नहीं रहती हूँ और उतरने से चढ़ने से बहुत फायदा हमको रहता है मेरा पति देव हैं जो मसीन थोड़ा खेत में अपना बगीचा लगाए हैं बगीचा लगा दिए हैं तो उसमें नीम्बू है पपीता है आम है अमरूद है तो वहाँ भी मैं जाती हूँ टहलते टहलते मैं देखती हूँ कोई बगीचे में कोई जानवर तो नही ना घुस गया कि मतलब पेड़ पौधा इधर उधर नोच ओच दे चाहे गिरा देंगे तो उसको वहाँ भी देखती हूँ तो फल जो पक गया है उसको मैं घर लेकर आती हूँ और जो कच्चा है उसको छोड़ देती हूँ दो दिन में पक जाएगा देखती हूँ अमरूद का पेड़ या नीम्बू का पेड़ के पास कोई किटाणु ओटाणु नही लगा है अगर लगेगा तो राखी गोबर ये सब मैं ले जाती हूँ हर दिन टहलते टहलते जाती भी हूँ टहल भी लेती हूँ और चलती भी हूँ जाती भी हूँ आती हूँ वहाँ हमारा हसबेन्ड रहते हैं बगीचा का देखभाल करते हैं मैं फूल का बहुत शौक़ीन हूँ मैं देखती हूँ फूल मेरा बिकता नही है मैं उसको फूल का देखभाल करती हूँ मेरा छत का सो हो जाए थोड़ा देखने में भी दूर से भी देखे या पास में देखे उसका सुगंध बहुत ज़्यादा आता है इसके लिए मैं सुगंधित भी फूल लगाती हूँ जो हमको पसंद आ जाता है मैं वही सब फूल लगा देती हूँ गेंदा का फूल लगाती हूँ इसलिए कि भगवान जी को भी चढ़ जाएगा मंदिर में जाएगा अड़हुल का फूल है देखने में भी अच्छा है ज़्यादा फैलता भी नही है कहीं लगा दूँगी दो चार फूल फूलेंगा फिर दूसरे गमले में तीसरे गमले में ऐसा थोड़ा मैं छत पर अपना गमला में रख लेती हूँ बड़ा बड़ा गमला या टप है टप में मैं दो चार फूल लगा देती हूँ छत पर चढ़ कर कि उसमें से ज़्यादा फैलेगा तो इसी टप में फैलेगा नीचे नही गिरेगा पत्ती वगैरह अगर गिरता भी है तो मैं उसको झाड़ू से लगा लेती हूँ उठा लेती हूँ उसको भी मसल कर रख लेती हूँ खाद के काम में आएगा खेत में तो मेरे बगी मसीन पर बग बगीचा है तो नीम्बू वगैरह सब होता है तो गर्मी के टाइम में इन सभी लोग को दे देती हूँ घोल पिलाने के लिए लो भाई पी लो कोई रोग नही गैस नही हो सब लोग पीते हैं अमरूद है सब लोग को खिलाती हूँ किटाणु नही रहना चाहिए सब लोग को देख कर देती हूँ कि मतलब बगीचे के पास पेड़ के पास कोई कीटाणु न लगे इसके लिए उसमें भी थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके में पानी डलवाती हूँ अच्छा हाँ इस टाइम गर्मी का टाइम है मैं रोज उसमें पानी डालूँगी आम की पेड़ नीम्बू के पेड़ कटहल का पेड़ मेरे पास कटहल भी है कटहल के पेड़ के भी नीचे मैं पानी डालती हूँ ताकि पेड़ को ठंडा मिलता रहे पपीता भी मेरे पास हर टाइम पानी डालती रहती हूँ पपीतो को भी पानी मिलता रहेगा पपीता भी मैं कच्चा भी खिलाती हूँ पक्का पक जाता है तो सबको दे देती हूँ खाती नही हूँ ज़्यादा खिलाती हूँ सबको भाई मेरा इतना ज़्यादा होता है फल तो क्या करूँगी सब लोग गाँव में खाते पीते रहेंगे लेकिन रहेगा तभी तो उसका देखभाल मैं बहुत अच्छे ढंग से कर लेती हूँ तो आम का पेड़ है अब आम का सीजन आएगा तो आम का पेड़ के नीचे अब पानी बहुत जरूरी हो गया है अब गोबर थोड़ा सा घोल बना कर बाल्टी में मैं उसको ले जा कर पेड़ के नीचे नीचे नीम्बू के डाल देंगे कोई कीटाणु नहीं लगेगा राखी डाल देती हूँ थोड़ा सा राखी बना कर उसको ले जाऊँगी गोइठा जला गोइठा है हमारे घर भैंस वगैरह है तो गोएठा को जलाती हूँ फिर इसको झार देती हूँ झरना में फिर ले जाकर वहीं पर डाल देती हूँ अपना नीम्बू के पेड़ के नीचे कि सब कोई कीटाणु ना लगे आम कटहल के पेड़ के नीचे गोबर का खाद डाल देती हूँ आम के पेड़ के नीचे अमरूद का पेड़ के नीचे सब जगह डालती हूँ कि गा गो गएँ किटाणु न लगे सब साफ सुथरा रहेगा कि सब लोग खाएंगे सब खुश रहेंगे